बड़ा फर्क ऐ महाराज साढ़ै ग्रांऽ ते शैह्रा बिच्च के जेह्के लोक गेम्स खेढदे हून साढ़ै ग्रांऽ च खेढदे लोह्के लोह्के ग्राउंड होंदे ते निक्कियां गेमां बी निक्कियां निक्कियां खेढदे जियां कबड्डी होई गेई गुल्ली डंडा होई गेआ बांह्टे होई गे गाह्टे होई गे ते ज्यादा मश्हूर इ'यै न छिंजा बी होंदियां कोल करदे रैसलिंग आखदे इसी ते ओह्दे कन्नै गै क्योंकि साढ़ै ग्रांऽ दे लोक बड़े ताकतवर बी होंदे ते इ'यां शैह्रे च एह् ऐ कि बड्डे बड्डे ग्राउंड होंदे न फैसलिटी पूरियां होंदियां ते उ'नेंगी मतलब गोरमेंट तरफा बड़ा सारा पैसा थ्होंदा उ'नेंगी उ'नेंगी किट्टां थ्होंदियां बाकी मैट थ्होंदे जियां कबड्डी आस्तै ते मैट थ्होंदे साढ़ै इत्थें ग्रांऽ च दिक्खा जा तां मिट्टी उप्पर गै खेढदे कबड्डी ज्यादा होर ज्यादा छिंजा होंदियां जित्थै घोल करदे रैसलिंग आखदे ओह् बी ज्यादा मिट्टियै उप्पर गै होंदियां ते बाकी वैटबाल बी खेढदे कोई बिच्च इ'यां कोई इक चूज कीते दा होंदा उ'नें ग्राउंड जि'यां कोई बीह् बीह् किल्लो बाई बाई किल्लो मीटर दूर जिया लाटी आह्लली साइड आई हा जां मानतलाई आह्लली साइड आई हा चनैनी ग्रांउड आई गेआ कोई जां फिर उधमपुर डिसट्रिक च आई गेआ जियां सबाश स्टेडियम आई गेआ साढ़ा ते उत्थें कोई इ'यां ऑर्गनाईज कीता होऐ कुसै बंदे बड्डे बड्डे तां गै इ'यां खेढने जंदा इ'यां ग्रांऽ ते शैह्रे च फर्क इ'यै उनेंगी फैसलिटी पूरी होंदियां असेंगी फैसलिटी घट्ट होंदियां लेकिन फ्ही बी अस अपनी गेमां कन्नै तंदरूसत रौंह्दे क्योंकि अस मिट्टी बड़े मजबूत बनी जंदे अस अस अगर शैह्रे आह्लें कन्नै अगर अस इ'यां ताकतबर ताकती आह्लला कोई कोई बी खेढ खेढना होऐ ते असें नेईं मन्नी सकदे न क्योंकि अस पैह्ले पक्के होए दे होंदे रगड़े बड़े खाद्धे दे होंदे असें जमी जमीन उप्पर ते मैट उप्पर असें घट्ट ट्रेंनिग कीती दी होंदी एह्दे कन्नै इ'यै डिफरेंस होंदा असां एह् फर्क होंदा शैह्रे ते ग्रांऽ दे बिच्च